जोङो आबाद थिलिखौ जेब्ला हालेवनानै मायखौ गायखांगोन बा मैगंखौ फोखांगोन फुलिखौ गायखांगोन अब्ला जोङो सारिय'गिदिं बेरा होनांगौ जायो आरो मैगं मैद्रु हारिनि फिफांखौ जोङो सारिगिदिं बेरा होनानै मुसारि जेखौ सोंखन्नाय जायो बेफोरनिफ्राय जोङो नखराव थानाय बोरमा अमानिफ्राय रैखा मोनो आरो दुब्लियाव जेब्ला माय गायगोन अब्ला माने नों बेरा खोर खोर दुमनानै दोनोब्लासो मोसौआ हाबनो मोन्नाय नङा किन्तु बेरा दुमाब्ला मोसौआ हाबनानै दुब्लियाव थानाय सोमखोर खोथिया माय फिफांखौ अरसगोन आरो गाग्लिलांगोन आरो गासै माने माय बिफांआ जेरै जुनारफोरजों गाग्लोबजायो गाग्लिजायो अब्ला आबादखौ जों मोजां मोन्नाय नङा आरो मायनि रोदाया गासिनजानानै गाज्रि जखम जायो बेनि थाखायनो आबादखौ जों मोजां मोन्नो हाया लोगोसे जोङो नखराव फिसिनाय मोसौ बोरमा अमा दावफोरखौ जोबोर साबधानै जोङो बेरा दुमनानै दोन्नांगौ जायो